हमराके बचपनसँ ही पेड़ पौधा लगाबैमे अच्छा लगै छै पेड़ पौधा लगाबै लए एक हम छोटा सा बाड़ी बनेले छियै बाड़ीके कैसे रख रखाव कयल छै ओकरा बारेमे हम इंटरनेटसँ आओर न्यूजपेपरसँ पढ़ कर थोड़ा थोड़ा जानकारी लैल छियै जेकि कैसे पेड़ पौधाके विकास करै छै ओइमे पानि कब डालेके पड़ै छै कितना धूपमे रखैके चाही कोन सा खाद कब कितना मात्रामे देबैके चाही ई सबके बारेमे हम जानकारी लेबैके बाद अपना खेतमे थोड़ा दूरमे छोटा सा बाड़ी लगेले हथियै जाहिमे फूल फल अलाना प्रकारके चीज सब लगेले हथीय जकरा की हम समय समयपर बहुत अच्छासँ देखरेख करै छै आओर बहुत अच्छासँ विकास करै छै यह विक हुनर हम बचपनसँ ही धीरे धीरे अपनामे विकास कयलियै हँ जेकि हमरा बहुत अच्छा लगै छै हमरा प्रकृतिसँ बहुत जादा लगाव छियै